हल्लो जएश जी हा असां जामु सारियूं भाॼियूं रखियूं आहिनि ताज़ियूं ताज़ियूं बसरु पटाटा गुल गोभी वाङण टमाटा जामु सारियूं भाॼियूं पयूं आहिनि तव्हांखे अछा अछा ईअं हा त अॼु अॼु आहे न जामु ताज़ियूं ता ताज़ियूं ताज़ियूं भाॼियूं आयूं आहिनि हा भाॼियूं जामु सारियुं आहिनि वाङणु गोभी शिमिला मिर्च मिठी गजर पटाटा टमाटा बसरु सभु आहे तव्हांखे भई टमाटा आहिनि पंजाह रुपया किलो गुल गोभी तव्हांखे मिली वेंदी चालीह रुपया किलो मिली वेंदी ऐं इन सां हा शिमिला मिर्ची बि आहे उहो बि उहो बि तव्हांखे मिली वेंदो पंजाह रुपया किलो मिली वेंदी

गजरु मिठी गजरु बि आहे वीह वीह रुपया किलो आहे तव्हां हा एतिरी मिठी मस्तु गजर अथव खाईंदा त ॾाढी तव्हांखे आनंद ईंदो जामु वाङण आहिनि चालीह रुपया किलो आहे वाङणु बि न न हाणे हाणे ईअं न कंदासीं हिते ई थी वई जिते कल्ह ग़लती हा न अॼु ध्यानु रखंदासीं असां अॼु पर भाॼियूं जामु अॼु मस्तु आयूं आहिनि ताज़ियूं ताज़ियूं

हा हम्म हा हा

न न सुठी ॻोल्हे ॻोल्हे मां विझंदमि मस्तु सुठी फ़्रेश फ़्रेश शिमिला शिमिला मिर्ची बि सुठी नंढी नंढी फ़्रेश फ़्रेश मस्तु तव्हांजी ॻोल्हे करे ठाहे करे रखां थी हां तव्हांजी ऐं गुल गोभी बि तव्हांजी ठाहे रखां थी सुठी फ़्रेश हा टमाटा बि तव्हांजा सुठा आहिनि ॻाल ॻाल हा त मां ॻोल्हे ॻोल्हे कड़क कड़क तव्हांजा किलो ठाहे रखंदमि देसी नंढा बि आहिनि वॾा बि आहिनि उहो बि आहिनि बर्थे जा बि वॾा आहिनि तव्हांखे जहिड़ा खपनि अहिड़ा असां वटि अवेलवाइन तव्हांखे कहिड़ा खपनि हा त उहो बि तव्हांखे मिली वेंदव ज़रूरु असां तव्हांखे सुठी रीति सुठी कॉलेटी में तव्हांखे कढी ॾींदासीं उहो बि तव्हांखे मिली वेंदा तव्हां टेंशन न कयो तव्हांजे लाइ वाङण बि मां किलो ठाहे कढी थी रखां हा जे तव्हांखे खपे हा हा जे गजर गजर गजरु बि गजरु बि सुठी अथव हा गजरु बि जामु मस्तु अथव मिठी ॻाढ़ी ॻाढ़ी मस्तु गजर अथव तव्हां खाईंए कची कची खाईंदा त तव्हांखे ॾाढी मस्तु वणंदी नव त तव्हांजे लाइ गजर बि किलो कढी थी रखां हा त मि तव्हांजूं पंज ई शयूं तव्हांजूं फ़्रेश फ़्रेश मस्तु तव्हांजूं कढी करे जि किलो किलो ठाहे करे थी रखांव त तव्हां अची करे हा तव्हां अची करे पोइ खणी वञिजो ठीकु हा जय जय झूलेलाल